जय झूलेलाल सिंधी भाषा जो इतिहास कुझु हिन तरीक़े जो आहे इहा सिंधी बोली असांजी सिंध खां हलंदी थी अचे सिंधी ॿोली जाम मिठिड़ी ऐं प्यारी बोली आहे जेका हर कोई सिंधी पियो पंहिंजे मुंहुं मां कढे पियो ऐं इहा अञा थोरी पेई हलंदी अचे थी जय झूलेलाल साईं जंहिं खां बि पहिरों जी ॿोली आहे सिंध में बि इहा ॻाल्हाए वेंदी हुई हुन खां पोइ इहे अञा ताईं हलंदी अचे थी जीअं की पाकिस्तान ऐं हुन में भतवारो थो हुओ हुन खां पोइ बि सभु पंहिंजा सिंधी भावरु इंडिया में बि अची हिंदूस्तान में बि अची करे वासो वसायो आहे जंहिं में की अञा ताईं उहो पंहिंजी सिंधी भाषा चवनि नथा छॾनि इहा अभिमान जी ॻाल्हि आहे हुन खां पोइ असां अॻियां बि हिनखे वधाइनि चाहिंदासीं असांखे कोई बि भाव मिलंदो त असां हुनखे जय झूलेलाल सां ही ॻाल्हाइनि चालू करंदासीं असां असां ईष्ट देव खे कॾी न भुलाए सघंदासीं सिंधी भाषा अॻिते बि हलंदी रहंदी जय झूलेलाल